बर्तन धोने के लिए विम का उपयोग करते हैं क्योंकि बर्तन को अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो उस उससे बैक्टीरिया नहीं फैलेगा अगर बैक्टीरिया फैलेगा तो हम बीमार हो सकते हैं इसी लिए स्वच्छ और साफ़ सफ़ाई को रखने के लिए हमें बर्तनों को विम से या फिर किसी और से धोना साफ़ करना चाहिए और सही समय पर मतलब साफ़ सुथरा कर के उसको अपने जगह पर रखना चाहिए और जैसे कि अगर हम बर्तन को साफ़ ना करें तो उससे जितने भी मतलब जो भी उस में लगा रहता है खाना वग़ैरह उससे बैक्टीरिया फैलते हैं और हम बीमार हो सकते हैं बीमारी के कारण हम घर पर ही रह सकते हैं ना ठीक से काम कर सकते हैं ना कहीं पर जा सकते हैं मन भी नहीं करता कुछ करने का इसी लिए हम बर्तनों को साफ़ सुथरा कर के रखते हैं और उसमें दोबारा खाना खाते हैं फिन जब खा लेते हैं दोबारा साफ़ कर के उसको साफ़ सुथरा कर के वहीं पर रख देते हैं